मैं अपनी बाइक की देखभाल उसकी सर्विस समय समय पर उसकी सर्विस साफ सफाई पर अधिक ध्यान देता हूँ और उसकी समय समय पर उसकी मेंटिनेंस का भी ध्यान रखा जाता है और कई बार बाइक चलाते समय कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे शरीर में बहुत थकान हो रही है हमें थकान महसूस होती है लेकिन हमें उस थकान कु को दूर करने के लिए कहीं पर बीच रास्ते में रुक कर थोड़ा आराम करना पड़ता है और अधिक लंबी रूट पर जाने लंबे रास्ते पर जाते हैं तो हमें सतर्क रहते हैं की कहीं रास्ते में गाय भैंस या कोई आवारा पशु न आ जाए जिससे हमारा एक्सीडेंट हो जाए और हम हम अपनी बाइक को सेफ लिमिट पर ही चलाना पसंद करते हैं क्योंकि आजकल ड्रिंकिंग ड्राइव ड्रिंकिंग ड्राइव के केस अधिक पाए जाते हैं जिससे लोग एक्सीडेंट का खतरा भी बहुत बना रहता है